वर्षा दीदी बोल रहे हैं आप सिलाई करते हो ना मुझे शूट सिलवाना है ठीक है मैडम मैं दे दूँगी आपको पैसे कितने इतने नहीं लगते एक हजार रुपए ले लेना हाँ हाँ कम कर देना क्या है उसमें आस्तीन पर डिजाइन डाल देना और सिम्पिल कुर्ती बनवाना है मुझे तो आपका एड्रेस कहाँ पर आना है मुझे आपका एड्रेस बता दो ठीक है किस किसके आस पास ठीक है वहाँ पर आ जाऊँगी ठीक है पैसे कितने एक हजार रुपए दे दूँ नहीं और ज्यादा नहीं क्या है उसमें डिजाइन नहीं डलवाना है ना सिम्पिल ही करवाना है मुझे तो खाली आस्तीन पर डिजाइन करवाना ठीक है मैं फोन पर कर दे रही हूँ आपको पे ठीक है दुकान कहाँ है आपकी ठीक है ठीक है बिहारी चौक पर हाँ ठीक है तो आते हैं धन्यवाद